मनोरंजन हिकु अहिड़ी आहे की जीअं माण्हू पाण खे विंदराए थो उनमें जामु कुझु सिखणु मिले थो हिनजो दिमाग़ु शांत रहे थो जेतिरियूं परेशानियूं अॼु ज़िंदगीअ में हली रहियूं आहिनि उहे परेशानियुनि खां पोइ वेही करे पंहिंजो टाइम पाण खे ॾियणु खपे मां मुंहिंजो मनोरंजन आहे मां डांस कंदी आहियां एंड भॼन ॻाईंदी आहियां गीत ॻाईंदी आहियां मूंखे ॻाइणु जो जामु शौंक़ु आहे मूंखे नचण जो बि जामु शौंक़ु आहे त मां पंहिंजे ख़ाली वक़्त में नचंदी बि आहियां ऐं गीत बि ॻाईंदी ॻाईंदी रहींदी आहियां भॼननि जो जामु शौंक़ु आहे बस महादेव जी कृपा रहंदी अचे